सर में इक्क कैमरा मंगाया सर फ्लिपकार्ट परा सर ओह् कैमरा बड़ा अच्छा हा ओह् जेह्ड़ा कैमरा हा ओह्दी क्लैरटी बहुत ही कन्नै ओह्दा बैटरी बैक अप बहुत अच्छा लग्गेआ सर मिगी ओह् कन्नै जेह्ड़ा ऑनलाइन बिच्चा में मंगाए दा ओह् बहुत फास्ट ओह्दी डिलवरी जेह्ड़ा कैमरा प्रोडक्ट में दिक्खेआ बहुत सोह्ना लग्गेआ ते अच्छा लग्गेआ ते जेल्लै में ओह्दे फोटू खिच्चे क्लिक कीते बहुत ई अच्छे बहुत ई ब्यूटीफुल बहुत ई अच्छे ओह्दे पिक्चर ही ना ओह् ओह्दी एडिंटिंग बी अच्छी होंदी ओह्दे बिच्चा ते ओह् कैमरा में आखना के उस कैमरा दा बहुत प्रचार करो मतलब होर बी अग्गै भेजो कुसै गी कैमरे दी बहुत सोह्ना कैमरा लग्गेआ ओह्दा बैटरी बैकअप बड़ा अच्छा हा बड़ा अच्छा हा ते में सवेरे जन्ना हा ते सेही ओह्दी बैटरी होंदी ही ते कन्नै ओह्दे कैमरे दा बैग बी एह्दे कन्नै लाओ बैल्ट कन्नै लाओ बड़ा सोह्ना लगदा इक्क अलग बाइव औंदी ही ओहदे बिच कैमरा ते बड़ा सोहना हा